नमस्ते जी बताइए जी जी हाँ क्या लगवाना है आपको कुछ सर्विस चाहिए जी इन्भर्टर लगवाना है लग जाएगा इन्भर्टर वाइरिंग वाइरिंग भी हो जाएगा लेकिन कब करवाना है आपको दो दिन में अच्छा दो दिन में ठीक है हम सेट कर देंगे और चले जाएंगे हमारे यहाँ से कुछ आदमी और कुछ लगवाना है आपको हाँ हम बढ़ियाँ वायर लगवा देंगे आपके वायर लगेगा बाँकी ड्रिल मशीन करके पूरा बढ़ियाँ से आपके यहाँ बोर्ड ओर्ड लग जाएगा ना लाइटिंग भी हो जाएगी सारी टी वी उवी नहीं लगवाना है आपको दीवाल के ऊपर से वाइरिंग करवानी है ठीक है ओ भी लग जाएगा और कैमरा वैमरा नहीं लगेगा तो ठीक है नहीं है सब कुछ तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा आप सामान हमारे यहाँ लिखवा दीजिएगा यहाँ से आदमी जाएगा सब कुछ लिख उठेगा ओ उसके बाद ओ सामान में यहाँ से फोन करके मंगवा लेगा हम भेज देंगे और वहाँ पे आदमी रहेंगे सब कुछ आपका लगा देंगे आप वहीं पे रहिएगा देखते रहिएगा जो कुछ भी गलतियाँ हों या फिर जो जैसे जैसे आपको जहाँ सेट करवाना हो ए सी फ्रन्ट में डोर के पास या फिर बैक में जहाँ पे लगवाना हो आप बढ़ियाँ से लगवा लीजिएगा अपना ल्यूमनस कंपनी का है आपको और कोई कंपनी चाहिए एल जी का बाँकी और कंपनी है हमारे पास एजेंट जाएगा वो सब कुछ आपको बता देगा बैकअप तो ल्यूमिनस का अच्छा होता हे वो एक बार में अगर फुल चार्ज हो जाएगा लगभग आपको तीन दिन चल जाएगा आपके आसानी से बैटरी पचास हज़ार एम एच की है उसकी अब जब आपका सारा सामान लिख लेंगे उसके बाद ही सारा डिसिजन लेंगे ना सब कुछ केलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से जब सामान जाएगा तो हम सारा फ्रेश लिस्ट बना देंगे उसको पूरा टोटल करके हम आपको कॉल कर देंगे ठीक है इन्भर्टर तो आपको लगभग पड़ जाएगा तीस पैंतीस हज़ार तक अच्छा वाला आ जाएगा बढ़ियाँ कंपनी का ठीक है ठीक है सर नमस्ते